औ बहा दं अ ओंखारा थांनो मानि बाजारावहाय साहा लोंहैसैब्रा टाइम जालायबायना थिबसे बिदिबाथ' दिगदार जागोनलै लाइसेन्स आबोथ' देत थांबायलै सिंजों थांजागोन नामा सिं सिं बै सिंजों थांसै ओरै पुलिसफोर थायै जायगायाव गारिखौ दोननानै ससेल' जाखायोना दखाना आमफाय थाबायना दावखोनानै माबाहैसै लोंहैसै बेखौ जाद्रायनाय नङादां बिसोर मानि लामायाबो फिसाना बेजों पुलिस गारि खारनो हाया खारनाय नङादां आर जुदि बायसान्स नुयोबाबो जेन'बा बे लोगोफोरनि सोरबा बे दखान खाथिनि न'वाव हाब्रेसै हेलमेताबोथ'लै हेलमेताबोथ' ओरैनोथ' गंसेल' दं सानैयावथ' मोननै नांगौमोन थलै जेबो उसुबिदा जानाय नङाबे लाइसेन्सखौनो गियाखैब्लालाय आर माथो खैथासोआव मानि ओंखारदो बिदिनो आजा घन्टापर रिडि जाखादो टाइमाबोना जाखाबायानो नै दा बिदिनो साराइ सारितासोआव ओंखारलांनाय खालामसै सोलाबा होनबा औऔ रिडि जादो आमफाय पैसाया इसे लाबोफाबानो जाबाय पैसाया आंनाबो एसे खम पैसा एसे लाखा औऔऔ बिस थाखा खरि लाफाबानो जायो आंनावबो माबाल' दं एकस' थाखाल' दं एकस' ताखानि गेजेराव फनसान्स थाखानि थाव सोगोन फनसान्स थाखाखौ हागोन आरो ना सिनथा खालाम नांला आर बेखौ सिन्था खालामनानै लाब गैलाना जों ओरैस सट खाटसो थांनो हाखायोबा गारिखौनो दोनलां खानांगोनसो दे होनबा दा रिडि जादो दा ओंखारसैबा कल खालामफिनबानो जाबाय औ दे